अशें पळोवपाक गेलें जाल्यार म्हाका चडांत चड दोन ते तीन दीस लागता एक पुस्तक सोंपोवपाक खातीर पूण जर तें पुस्तक म्हणा किंवां तें काणी किंवां तेचें नॉव्हल आसा तें जर म्हाका चड इंट्रस्टिंग अशें दिसत जाल्यार हय हांव एक अख्खे रातभर बसून तें पुस्तक सोंपोवंक शकता सगळ्यांत पयलीं म्हणल्यार जें पुस्तक आमी वाचतात ताचे लेखकांत ताकत आसपाक जाय ताचे लेखणेंत म्हणात की तांणीं लेख आपले लेखनांतल्यान वाचप्याक बांदून दवरचें आनी जितलो बूक इंट्रस्टिंग आसता तितलोच तो वाचपी फुडें कितें जातलें फुडें कितें जातलें ह्या आतुरतायेन ते बुकाक घट्ट धरून आसता आनी जो पर्यंत पुस्तकाचे अंताक पावना जो पर्यंत तेका कळना की पुस्तकाच्या शेवटाक कितें जालें तो पर्यांत हांवूच न्हय तर कोणूच आपलो जो बूक आसा आपलें जें पुस्तक आसा तो आपल्या हातांतल्यान कशेंच सकल दवरचो ना म्हणटकच म्हाका तर दोन ते तीन दीस किंवां जर इंट्रस्टिंग आसत जाल्यार एक अख्खी रात लागता आनी तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार वाचपा खातीर हांव म्हयन्यांतल्यान म्हणा एक दोन ते तीन दीस कुशीनूच काडून दवरता आनी हय जसो बुकाचो इंट्रस्ट आसा जशी लेखणी आसा ताचेर डिपेंड करता आनी बूक जर म्हाका इंट्रस्टिंग दिसलो जाल्यार हय हांव सयत ताका वाचता